मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा किताब सोसिओलाॅजी की थी जिसमें प्राचीन समय में होने वाले वाली स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार के बारे में जातिवाद के बारे में ये सब तीव्र था और धर्मान्धता के बारे में अनेक प्रकार की व्यभिचार पहले हुए तो उसके बारे में बताया गया सोचिए उस समय में नारी की स्थिति कितनी दयनीय थी उन्हें जिन्दा जला दिया जाता था अगर उनके आदमी दुनियाँ में नहीं रहते थे तो उनको सीधे जला दिया जाता था उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था पुरुषों के समान उनको अधिकार नहीं मिला था दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा थी पुरुषों की अपेक्षाएं स्त्रियों को बस घर के चहारदीवारे के अन्दर बन्द ही रखना ही पुरुष अपना सम्मान समझते थे सोचिए कितनी दैनीय स्थिति रही होगी जिस स्त्रियाँ को उनकी को नहीं कह पाती थी बस समाज में किसी से पुरुष के सामने उठ सकती थी न बैठ सकती थी बस चूल्हा चौकी करना ही उनको उनका अधिकार दिया गया था जबकि आज हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है इसलिए हम पुरुषों से इलाके से बहुत सीख मिलता है है और बहुत खिलाफ हीनते की कैसा समाज था कैसे लोग थे जो स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जातिवाद करते थे अरे भगवान ने तो किसी को जन्म देते हुए ये थोड़ी नहीं कहा कहा की किसी का ब्लड अलग है भगवान ने सभी को समान हाथ पैर उन्हें हैं को समान बुद्धि दी है तो ये तो मनुष्य द्वारा बनाया गया है जातिवाद ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल थी जो पहले के लोग करते थे धर्म के प्रति भी जिससे सब किसी धर्म के प्रति भी उन लोग बहुत ज़्यादा हूँ किसी को मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं था जो शूद्र थे उनको मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं था और बड़े लोगों के पास जो ब्राह्मण थे क्षत्रीय थे उनके पास तो उठने बैठने का अधिकार नहीं था उन्हें जो स्कूल लिया ये शिक्षा कभी अधिकार नहीं था इसलिए प्राचीन समय में स्त्रियों की दशा और जातिवाद धर्मान्तरण उन्हें विचार और ये सरकार की बुराइयाँ समाज में फैले हुई थी इसलिए आप सभी के माध्यम से हाँ बताने की कोशिश किया गया है कि किसको कैसे सुधारा जाए और किताबों के माध्यम से और सुधारा भी गया है क्योंकि आखिर ओ हूँ अब वो सब खत्म हो गया है